जिनै एप्रिल जिगुजौ गुजिथाम नैजिस्नि जुन जिगुजौ गुजिद' नैजिदाइन आगष्ट' नैरोजा से थामजि अक्ट'बर नैरोजा जिथाम थामजिसे नभेम्बर नैरोजा नैजिनै